दिक्खो जी एह् ते सारें गी पता ऐ कि पैह्लें जेहड़े पेट्रोल दे दाम ऐ डीजल दे दाम ऐ ओह् बड़े गै ज्यादा बधी गेदे न हून अज्ज कोला अस दस पंदरा साल पैह्लें दिक्खिये ते पेट्रोल डीजल एह् किन्ना ऐ मात्र सारा चाली पंजाह् रुपये दा होंदा हा अज्ज दी डेट बिच्च ऐ सौ रुपये होई गेदा हा हून जि'यां असें गी इत्थै हून चलो जियां में इत्थै रियासी दी गल्ल करां ते लोके्ं कोल ज्यादातर मोटरसाइकल जां स्कूटियां गै होंदियां न हून असें ई ते चलो पेट्रोल दी गै दिक्कत पौंदी ऐ क्योंकि दिक्कत तां करियै पौंदी ऐ एहदे जेहड़े जेहड़ा असें गी मुल्ल देना पौंदा ओह् थोहड़ा ज्यादा पौंदा असेंगी जो कि अस बड़ी बार सोचने बी होन्ने आं के सरकारै गी थोहड़ा एहदे उप्पर घ्यान देना चाहिदा कि थोह्ड़ा नेहा इसी घट्ट करो क्योकि एह् जेहड़ा नब्बै सतानवैं रुपये होई गेदा एल्लै पेट्रोल एह् जेहड़ा आम बंदे गी एह् दिक्कत बड़ी दिंदा ऐ हून असें गी बी चलो इत्थै रोज मोटरसाइक्ल उप्पर गै जेहड़ा ऐ अप डाउन करना पौंदा ऐ ते असें गी दिक्कत पौंदी ऐ एह् के जेहड़ा रोजै दा सारा कम से कम जेहड़ा पैह्लें लगदा दस पदरां साल पैह्लें ओह् कम् से कम बी साढ़ा सौ रपये च गल्ल होई जंदी ऐ अज्ज उऐ कम्म साढ़ा हून होई गेदा डबल दौ सौ रपये लगदा ऐ चलो एह् गल्ल ते मन्नना होना कि जेहड़ी अगर अस इना रियासी च रौहने होन्ने आं जेहड़ी एह् गल्ल है कि एह् जिन्ना बी प्राइज जेहदा बी पेट्रोल डीजल होई गेआ ते एह्दा इमपेक्ट ते पौंदा गै ऐ साढ़ी इनबारेनमेंट है जेह्ड़ी साढ़े इत्थै पर्यावरण ऐ ओह्दे उप्पर पौंदी गै पौंदी ऐ जिन्ना ज्यादा अस मोटरसाइकल चलाइये गड्डियां चलाइये और अस करी बी केह् सकने आं इत्थै चलो अस आक्खिये कि साढ़ियां जेहड़ियां मेटाडोरां न जेहड़ी साढ़ी इत्थै जेहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ऐ जेहकी एसआरटीसी दियां बस्सां चलदियां न ऐ बी घट्ट ऐ साढ़े रूट उप्पर हून असें कुतै जाना होऐ ते असें ते मोटरसाइकल उप्पर गै जाना होंदा इक ते इक घट्ट ऐ दूई गल्ल के इद्धर साढ़े इद्धर एह् जेहड़ियां मेटाडोरां न ओह् अट्ठ नौ गै न इद्धर रूट उप्पर जेहड़ी साढ़ियां जेहकी एसआरटीसी बस्सां न ओह् बी दौं न उऐ चलदियां ना ओह्बी टेमां उप्पर चलदियां ना हून कुसै गी अगर दिक्कत बनी जंदी ऐ घर कोई दिक्कत बनी दी जां मेरे गी कोई और कम बनी गे ठीक ऐ मीं ते फिर ओह् उये गल्ल है कि मिगी बाइक उप्पर गै जाना पोंदा ऐ ते चलो मोटर साइकल अगर बंदे ने रक्खे दा ऐ चलो ओहदी अगर तेल दी खपत बी इन्नी ज्यादा मंहगाई इन्नी ज्यादा होई गेदी ऐ ठीक ऐ हून इन्ना तेला उप्पर गै नेईं छड़ा एह् ते होर बी चीज़ा उप्पर मंहगाई बड़ी ज्यादा होई गेदी ऐ इ'यै अगर अस तेल घट्ट करने कन्नै साढ़ा ते मोटर साइकल घट्ट चलाने कन्नै अगर जेहड़ी एह् ऐ के साढ़ा जेहड़ा पर्यावरण एहदे उप्पर ज्यादा कोई इम्पेक्ट नेई पौंदा साढ़ी बदौलत गै ऐ ते बड़ी गल्ल नेईं कि अस साढ़े जेह्दी बजह कन्नै एह् खपत होआ दी ऐ जां साढ़ां जेहड़ा पर्यावरण ऐ और बी बाकी चीजा होदियां ना जिन्दे कन्नै और ज्यादा लोकें गी चलो साढ़े रियासी बिचा इक एह् ऐ कि साढ़े चलो अस इत्थै अपने नेचर बिच्च रौह्न्ने उ'ने हां इत्थै असें गी कोई ऐसी एसी दी ज्यादा कोई इन्नी जरुरत नेईं रौंह्दी ठीक ऐ हून साढ़े इत्थै एसी दी खपत रौहनी ए सी बी चलो एह् ऐ कि पर्यावरण दी बड़ी दिक्कत देआ दा ऐ ते तुस हून शैहरे अल चली जाओ ते उत्थै ते इ'यै गल्ल ऐ उत्थै लोकें दे घर दौं दौं गड्डियां तिन तिन मोटरसाइकल होंदे ना सब कुछ है उं'दे कोल ठीक ऐ उं'दे उप्पर कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ हून आखदे कि तुस प्हाड़ें च रौहंदे ओ तुस घट्ट करो एह् ते गल्ल है नी साढ़े इब्भी दिक्खो साढ़ी शड़कें कोला उप्पर पिंड होंदे तुस ते मोटरसाइकल गै जंदा ऐ हून एह् ते नेईं ऐ कि पराने जमाने आहले लेखा घोड़े ते खच्चरां गै बांह्दे रेहिये उब्भी दूर ऐ हां साढे दादे पड़दादे ओह्बी कम्म कीते पर हून चलो ठीक ऐ हून साधन बी हैन ना हून असें बी जरुरत पौंदी ऐ असें बी समें कन्नै चलना पौंदा ऐ पर इयै ऐ कि अगर जेह्ड़ी साढ़ी गवर्नमेंट ऐ एह् थोह्ड़ा नेहा एह्दे उप्पर ध्यान देऐ कि तेल जेह्ड़ी ऐ अजकल साढी जरुरत बिच्च आई गेई ऐ जियां आखदे ना घर चाहिदा ऐ कपड़े चाहिदे न रौह्ने लेई रुट्टी चाहिदी ऐ इ'यां गै अज्ज दी डेट बिच्च असें गी पेट्रोल डीजल एह् सब बी चाहिदा है क्योंकि इब्भी साढे रोज मर्रा दी जिदंगी दा इक साधन होई गेआ ऐ साघन ऐ साढे कोल मोटरसाइकल चलाने लेई ऐ ठीक ऐ हून ओह् ओहदे बिच्च तेल पौना ओह् सब तू बड़ा साधन होई गेदा ऐ तेल होग ताइयों गड्डी हिलग नेईं ते केह् फायदा उस गड्डी दा ठीक ऐ उसी घर साड़ने लेई थोह्ड़ा लेदा ऐ ते उ'ऐ गल्ल होई गेदी हून अस बी एह् गल्ल बिल्कुल स्हेई है कि सोचना पौंदा ऐ कि हून कुतै जाना होऐ पैहलें दमाके च लेइयै चलना पौंदा अच्छा इन्ना तेल लग्गना मेरी गड्डी दा ठीक ऐ इन्ना किश होना ठीक ऐ ओह् बंदा पैहलें गै अपने दिमाक च बठाई लैंदा अगर मां प्यो दी जिन्नी बी एह् इसलै सैलरी आंदी ऐ ओह् पैहलें तेलै दा अच्छा इन्ना लग्गना ऐ ठीक ऐ हून असें गी बी ओह् रोकदे कि इन्ना अगर असें थोह्ड़ा जेहा अगर इत्थूं दा इक दौं किलोमिटर जाना होऐ ते इन्ना चली जाह्ग क्योंकि चलो अस अपने निक्के होने तूं गै पता ऐ कि प्हाड़ कि'यां जाना कि'यां रस्ते च चढना होंदा केह् करना होंदा चलो साढ़ा बने दा ओह् इन्ना सटेमना बी ऐ साढ़े अंदर पर उ'ऐ घरै आहले बी पैहलें चलो अज्ज दे जेहड़े न्याने होआ दे ना उंदे न्याने सुख सुविधा उनेंगी सारियां लब्भी गेदियां ओह् ते इ'ये करदे इक किलोमिटर जां अद्दा किलोमिटर क्यो नेई जाना मोटरसाइ्कल कड्ढी लैन्ने ठीक ऐ ओह् में बी मन्नना है कि गलत है ठीक ऐ इ'यां तुसें इक इंसान गी इन्ना रोजा दा चलना बी चाहिदा पर अगर कुसै गी जरुरी कम्म ऐ हून साढ़े इद्धर इक होर सब तू बड्डी दिक्कत ऐ कि साढ़े पट्रोल पंप बड़ी दूर दूर पेई जंदे न ठीक ऐ हून कुसै ने पुआना होऐ तेल उसी जाना पौंदा इत्थै कटरा रियासी अपने मेन जाना पौंदा बिच्च फिर अगर कुसै ने इत्थूं जाना होऐ कुतै अग्गै जाना होऐ आपशम्भु जाना होऐ आपशम्भु आक्खना शिबखोड़ी जाना होऐ जिद्धर बी पुंछ आह्ली साइड जाना ते बिच्च बिच्च साढ़े पेट्रोल पंप बड़े घट्ट पौंदे ते इस लेई सरकार दी इब्भी दिक्खना चाहिदा कि साढ़े पट्रोल पंप ऐ ओह्बी थोह्ड़े बधाओ ठीक ऐ दूई गल्ल सब तूं मेन चीज़ ऐ कि पट्रोल दे धाम डीजल दे धाम थोह्ड़े घट्ट होन हून असें गी पट्रोल दी जरुरत ऐ ठीक ऐ ओह्बी सब तूं बड़े हून साढ़े रूट उप्पर इक इद्धर पैह्लें कोई पंदरां मेटाडोरां हियां अट्ठ रेही गेइयां ओह्दा कारण इ'यै ऐ कि डीजल मैंह्गा होई गेआ ऐ हून लोक जिसलै आखदे कि केरोसीन उप्पर चलादे मिट्टी दे तेलै उप्पर